हेल' औहाय नै आबादारि मावलायनायनि औ माइगायनायनि गैया जोंनि बारा दस बिगाल' गायदों

देग्लाय जोंना माबाल' गायदों माइ गोजा फान्जा बहग ओमफ्राय बोथोरफ्राबो दानि जुगावहाय हाजिराफ्राबो दामा गोसासैना बांद्राय गायनो हाला हाजिरा औ हाजिराफ्रानो जि दिनावनो तिनस' गाहाम आरो आलि दानग्राफ्राथ' दिनावनो फासस' गाहाम ओंखाम गैयाबा बेखायनो बारा गोबां बेखायनो बारा गोबां गायनो हायाखै होमब्लाबो बोसोरसे जानायनि जानायसै बोसोरसे जानायनि जाब्लानो जाबाय ए औ फैसायाबो बुरजा थांखानायसै फैसाया आर हाहोनायावलाय हाहो औ हाहोनायावबो बुरजा थांसिगोन नोंसिना हानायावबो बुरजा थांसिगोन बिगायावनो महन महनसेनि बारा जासिगोनदां देग्लाय होनब्लाबो होनब्लाबो हालुवा जाहैबायदा आबादारि मावग्रा मावनानै जानांगौ जाहैबायदा उफाय गैया

जोङो हालुवा मानसिफ्रा आबादारि जों हालुवा मानसिया आबादारि मावाबालाय बै सोरखारफ्रालाय माखौथो जानाय बेखौनो औ सान्दुं अखाब्लाबो सान्दुं अखाब्लाबो खाथिनांगौ जायो आरो